शिवण आनी विणकाम करतेले जाल्यार मेन तेजो प्रॉब्लेम तो रंग रंगाचेरूत सगली शिवण उठोन दिसलेली आसता आनी ते कशे रंग वापरोंग जाय ये आपल्याक कळोंग जाय ल्हान भुरग्याचे कपडे जर शिंवतले ल्हान आसता ते जन्माल्या भुरग्याचे तेका डार्क उपकरना तेका लाइटूत कलर जाय तेका लाइटूत कलराचे कपडे जाय मागीर लग्नाचे कपडे जाय ते लग्नाच्या कपडयाक कशें डार्क कलर जाय तेजे तशे डिजायन जाय फॅशन जाय जरीचे कपडे जाय तशेंच तशें शिंवपाचे पडटा कॉलेजीक वयता तशी भुरगीं आसली तेंका कशें तेंका डार्क कपडे घालीन वचन दिसता तशें डार्क कपडे जाय तेंकां मागीर जाणटे आसता तेंका कशे तेंका लायट जाय कपडे अशे कपडे शिंवपाचेर आसा आनी विणपाचे कशें आसता विणपाचे तोरण आसता टेबलक्लॉथ आसता ते त्या प्रमाणे डिजायन आसतात तेंचेर फुलां आसता तेंकां तोरणाक फळां आसता त्या त्या प्रमाणे सगळे क कलराचे कपडे रंग सुतां वापरून ते करीत जाल्यारूत ते बरें दिसता नाजाल्या शेडेड पय लायट कलर डार्क कलर शेडेड कलर हें सागळें वापरूनुत ते कपडे ते वस्तू करीत तरूत तेका शोभा येता नाजाल्यार ते बरे दिसोंक शकाना मागीर म्हाका सगलेंच कलर आवडटा निळो जांबळो गुलाबी काळो तांबडो सगळे कलर एकीकडेन करूनूत हळडुवो पोपटी केंसरी गोबोरो हे सगळे रंग वाप त्या त्या प्रमाणे वापरून त्या त्या प्रमाणे पायपींग करून तेंची शोभा हाडची आसता कपडयाक आनी तशी शोभा हाडूनूत कपडे बरें दिसतात